हमरा गाँवमे सरकारी अस्पताल छै लेकिन ठीकसँ इलाज नहि होइ छै तऽ बड़का डागदर कन जयबै तऽ लम्बा खर्चा हमसभ गरीब लोक छियै तऽ लम्बा खर्चा होइ छै उतना आर दोसर डागदरसँ छै जे सरकारी अस्पताल छै जइसे बेगूसराय आस पासमे वहाँ ठीकसँ इलाज नहि होइ छै तऽ कार्ड भी बनल जे बनयने छियै ब् तकर बाद समय पुरि जाइ छै तखन पाँचे साल तक डेट छै पाँच साल तकमे ओकर डेटे खतम होइ जाइ छै तकर बाद जरूरी पर वक्तपर तऽ होइ नहि पाबै छै अगर ओ बिमारी छै अगर जरूरी पड़लै हमरा ओ एकर डेटे खतम भए गेलै ओकर बीचेमे जे बिमारी होय जेतै तब कइसे गरीब लोक जादा रुपैआ नहि रहतै नहि इलाज होइ सकै छै बड़ा डागदर कन जयबै तब ने बड़ा डागदर कन उतना रुपैआ रहतै तऽ खर्चा करबै तब सहीसँ इलाज होतै तऽ फेरसँ ओ कार्ड ब् बनतै तकर बादे ने होतै जरूरीपर तऽ ओ कार्ड भी नहि अथि होइ पाबै छै जरुरीपर टाइम जखन रहै छै इलाज करयके जखन हमरा जरूरी आबै छै कि जे हमरा एखने बिमारी छै तऽ ओ तऽ बिमारी नहि छै कि जे हमरा पाँच सालके हमरा कार्ड छै बनल तऽ हमे ओ बीचेमे हमरा बिमारी होय जेतै तऽ हमे ओ कार्डपर हमे इलाज कराए लेबै इलाज ओ डेटे खतम होय जेतै तऽ तब तऽ इलाज नहिए होतै तब कइसे होतै सरकारी अस्पतालमे तऽ ओहो बढ़िआँ रहै छै ओना देखै सुनयवला लोक रहै छै तऽ वहाँ ठीक ढङ्गसँ इलाज होय सकै छै ओहो बढ़िआँ नहि रहतै तब ओ जकरा पास आदमी नहि छै तऽ ओकरा सही सलामत देखभाल नहि होतै तऽ ओकरा ओहि ढङ्गके इलाज होतै जकरा पास आदमी छै ओकरा पास इलाज देखभाल करयवला लोक होतै तऽ इलाज सहीसँ होतै समयपर रहतै ओ तभिए ने इलाज होय सकै छै हमरा गाँवमे अस्पताल छै तऽ ओहिमे तऽ सही ढङ्गसँ इलाज तऽ होइ नहि छै बढ़िआँ ठीकसँ नहि होइ छै इलाज एखनिए जइसे कि चलिए होइ जेतै एकाएक डेट ओकर पाँच सालमे खतम भए गेलै एकाएक फेर बिमार होय जयबै तऽ फेर ओकर डेट छै नहिए तऽ कार्डपर तऽ इलाज होतै नहि जे प्राइभेट डागदर कने ढेर सारे रुपैआ लगतै ढेर सारे रुपैआ लगतै तऽ ओहि जऽ उतना रुपैआ आब होतै नहि होतै नहि सहीसँ इलाज होतै लम्बा चौड़ा खर्चा होतै परिवार जइसे छियै गरीब लोक छियै तऽ एक परिवारके जइसे कार्ड बनल छै आओर परिवारमे अगर नहि छै कार्ड बनल तऽ ओकरो तऽ इलाज कइसे होतै ओहो तऽ छै ककरो भी छै इलाज होतै लेकिन इएह छै जे समयपर तऽ ई बिमारी तऽ नहिए ने आबै छै ई जे हँ समयपर पाँच सालके डेट छै तऽ एहिमे बीचेमे हमरा बिमारी जे निश्चित छै कि जे बी बीचेमे होतै तऽ ओ कार्डपर इलाज होइ सकै छै डेटसँ होइ जाइ छै अहिना फाजिल डेटे खतम होइ जाइ छै तऽ इलाज कहाँसँ होतै ओकर प्राइभेटमे खर्चा उतना होइ छै सरकारीमे दबाइ सहीसँ नहिए मिलै छै उतना सुरक्षित लोक नहिए होइ छै